आङो मालायनावनो सिगां बखालि थायोमोन आं बखालि थानानै ओमफ्राय इसे देरबाय देरनाय समयावबो बेनिफ्राय जोंहा आफाया आङो होनोमोन आफा मालाय लोगोफोरा आंनि लोगोफोरा मालाय आगर रुमाल सुनायनि ओ मेट कानि लाबो लाबो मालाय आगर सुसोदों दसे दसे जिरायनाय समयाव एरैनो होननानै बुङोमोन आङो ओमफ्राय जोंहानि आफाया अननानै सि माबाखौ रुमाल कानिखौ मेट कानि लाबोनानै होफैयोमोन आरो बेयाव आङो सिखाय सिखायैनो लिसि खुन्दुंजों तारमाने आं बिजिजों सुयोमोन बेयाव कृष्ण'बो सुदों कृष्ण' कालार कृष्ण'खौनो सुनानै आङो बेनिफ्राय बेखौबो कानि फान्दो आरो ओमफ्राय गराइबो सुदों आं गराइ सुनायखौबो आं फान्दों ओमफ्राय क्लास फरायनानै बेनिफ्राय आगर मेट कानियाव आङो तारमाने फालि बायनानै मेट कानि फालि गुफुर बायनानै आं आगरखौ थाइगिर बिबार आगर बिदि जिं जिङाव ओरैहाय गिदिंखननाय ओरै आसि थाइ थालखासे थालखासे बेबायदि आं सुनानै गोमो गोजा गोसोम गुफुर बिदि बाख्ल' बुख्ल' बाख्ल' बुख्ल'यै बिदिनो आं सुनानै आं गाननो मोन्दों आरो तारमाने आंनो सुथारदों आंनो गान्दोंबो बेनिफ्राय बेखिनियाव ओमफ्राय आरो रुमालाव आं ओरैनो ओरैनो फिसा फिस्ला फिसा फिला ओरैनो रुमालाव सुनानै आं आखाइजों आखाइफोराव लायोमोन आं लानानै ओमफ्राय दा उनावहाय आं बिदि सुनायखौ एंगारलांनायसै आं एंगारनानै ओमफ्राय आङो रुवानि थानानै ओमफ्राय आरो देरबाय देरनानै इसे आं जेरबायाव गाननाय समायाव आङो बिदिनो आइनियाव आइयाबो जोंहा जि दानो रोङामोन नालाय बेनिफ्राय मालायनियाव जुमाय थाइफा थाइफा संनानै जि सोंनोबाबो मानसि लिङो साल खुन्था गायनोबाबो मानसि लिङो इसानसाल खानायावबो मानसि लिङो बिदिनो आब्रि मानसि नालाय बिदिनो लिङै लिङै बेबायदिनो सोंगाफा संगाफा लोंहोगाफा बिदि लोंहोनानै बिबो इसे इसे आखाइ सालजों दानाय जादोंमोन आरो तारमाने ओमफ्राय जों आरो जोंथ' रोंथारामोन नालाय जोंहा आइया आइनिखौनो जोङो सिखायनि र' हर हार हार होननानै जोङो सिखायबायमोनर' सिखायनायाव बयाके जोंखौ आइआ माखुखौनो आंबो रोङा रोङानो नोंसोरबो आरो रोङि सायाव रोङि आंनि इसानखौ नोंसोर बेयासो खालामना होगोन ओरै होननानै ऐके माखुफोरखौनो सेख'नानै खुन्दुंफोरखौनो बस'नानै माखुफोरखौ बेलेगाव दोनखुमायोमोन मा एख'खौनो दानो होआमोन जोंखो बेथ्थो बिदि दानो होयियावनो जोङो ओमफ्राय आइ थैखांनानै जों बिब' बिनानाव जों साब्रैजों जोङो साला माथाफोरखौनो महरखौ बासिनो रोंबाथाय जोंबो उजुनायनो हाबानो महर बासिनो हाबानो जोङो इसेबाबो जों साला माथाखौ दालांनो सेस्ता लागोन होननानै जों साननानैनो आं बेबायदिनो सिखायनायावनो सिखायनायावनो बोरैबा साला माथाखौ आं हानाय जादों ओमफ्राय हानाय जानायाव ओमफ्राय मालायनि आगरखौ सासे मानसिखौ आं लानानै आगरखौ सौथि आगर फिसा सिखायदों आङो सौथि आगर फिसाखो लाना सिखायनायाव नै ओरैखौ ओरैखौ थिखां ओरैखौ खोलै ओरै होनना बुंदों अब्ला समाव बुजिनोनो मोनामोन ओमफ्राय जेतिया रोङो होम्बासो मिथिलांबाय ओमफ्राय फिसायाव फिसा गिदिराव गिदिर ओरैहाय हालांनाय जादोंर' आङो दानो ओमफ्राय थेवबाबो आङो बिदि दादोंबाबो आं बारा एसे एसेबां खुन्थिनि सि दानो मोनाखै आरो खुन्थिथामसो ओरैनो दानो मोन्दों दानो मोननाय समयाव बेनिफ्राय आंहा आरो मालायनाव बारनाय जाबायना बारनाय जानानै बेनिफ्राय बेयाव आंखौ दखना गांसे गैया आङो होनबा आदिबो मोना आदिबो दाफेराना अब्ला समायाव आंहा आं रोङा नालाय मालायनिखौलाय माव सि आदि दानो रोंनो आंलाय निजेनिखौनो दाना लानो रोङा ओमफ्राय आंखो सासे मानसिया आंखो खाथिनार जानानै आंखौ मालायनाव हाबा हरनो सोंबाय सोंनायाव आं थाङा होनना बुंदोमोन थाङा होनना बुंनायनि आंखौ बिरक्ति रागो रागो खिन्थिबाय नोंसानि नोम्फायानो आंखौ बानायसो नोंसोर आं थैनानै थाङोबा आंनि फिसाफोरखौ मावरियाखौ नोंनो बिफा गैयिनि बिफा बायदि जानानै नोंनो आंखौ आंनि फिसाखौ नोंनो हर नों फैनो मोनगोन बानायसो आंनि फिसाखौ इसे न'खर नायनानै हरनो हायोबा नोंनो फैनो मोनगोन हा सम्फथिगोनां आंनि फिसाया रावबो लाङियाव गैया मात्र' न'खरखौल' नोङो मोजां नायनानै हर ओरै होननानै आंखौ बुंदोनो ए सासे मानसि खाथिनायनि सिगाङाव बेनि थाखायनो आंखौ बियो हरबाय हरनायाव आंहा दा गाननो जुमनो गैया आं दिनै थांनो गोनां दा बेयाव थांनो गोनाङाव आङो गाननो जुमनो गांसेबो गैयानालाय ओमफ्राय जायबा खाथिनार बियो हिनजावनाव दखनाखौ बिबाय दखनाखौ बिनायाव बियो हिनजावआ आं होआ दानो रोङा लुनो रोङा बिलाय मालायनियाव हाबा जानानै हरनानै आं दखना गोरा इसे मोजां दखना गाननोगोनांखौ हरनानै देनां बियो होफैनो रोंगोन ना आंनो माला दानानै होफैनो रोंगोन बिलाय आंनो जिबनावबो सि दानानै होफैनो रोंनाय नङा बियो होननानै आंनो हरमारासै बि सिखौ ओमफ्राय हरासै नालाय आंबो मस्ट' लासिंसिं आं बेथ्थो इमान हाबा जानाय समाव आंखौ लायनायाव दखना सादोरजोंनो सादोर मेख्लाजोंनो लाबोना होफैदों आ हाबायावबो हाथासुनि होनायावबो दखना गांसे गैया दिन्दाङाबो दखना दादों मस्त' दखना गुसुं बिराद अग्रं गिदिर बे दखनाखौनो आंखौ गाननो रोङा रोङा होबाय आं बि दखनाखौ गाना होननानै जायबा आंखौ हिनजाव लायनो थांनायाव खाथिनार सासे सिख्ला थांफादों लायनो बियो गावनि दखना इसे गोराखौनो होनायसै आं थेवबाबो आं उनाव आंबिइ दखनाखौ आं रोङाबाबो आंनि रोंबाङि बे दखना दानायखौ गनायनानै लानाय नङा बेया मोनगोन होननानै आं गोरों मानसिनोनो आङो खुन्दुं बायनानै आं दानो होफादो दे आं दानो होफानानै बिनो बे दखनाखौ हरफिनथारदों आं बिदि जादो बेनिफ्राय दानिया सोर दानो होयो सोर दानो होयो होथो आंनो आं माबायदि सि दानो रोङा आंनि गाननाय दखनाखौ एसेबां आंखौ लासिंसिं आंखौ हरनाय मालायनि दखना सुरिजोनो आंखौ बायदि हरदों इमान लासिंसिं आं नै आंखो हरनो होननानै खाथिरनानै इमान इसे आंनो बिनि हिनजावआ आंनो दखना गांसेखौनो हराखै हरफिननो रोंनाय नङा होननानै नायगोनहाय आङो सानसे समाव होननानै आं बेबायदि सानना लादों ओमफ्राय दा आङो बिदिनो दायै दायै आंनि हौवायाथ' आंनो दखना गांसेनि खुन्दुं बायनानै होफेराखै दै आं दिनैसिमबो गथ' गथाय मोखां नुलायबाय गांसे खुन्दुं बायना होयाखै बियो बेनिफ्राय आङो सब मालायनिल' मालायनिल' आदि दायो गांथामाव गांसे ऐ आ मा जि दानो गांथामाव गांसे जि मोनगोन आंथ' बि सिया गाननाय लोगो लोगोनो जोबगोन सयखानावसो आं गांनै मोनगोन होनबाना हौवानि ज'रासेल' मोनबाय आंनिथ' गैया दखनाया बिदि खालिमबा खुलिमबा बेबायदि जादों आङो बेफोरबायदि ओरैबायदि घटना जादों बेनिफ्राय आङो आरो आङो बिमा बिफा लिंनायावबो आंखौ बिमा बिफा लिंहोदों नालाय ओमफ्राय सासे मानसिया आं बिनि दखना धार लाबोदों आं आगोलनि खुन्दुङा बान्दर मार्का होननाय दंमोन गोमो बोराय रं खारा बिराद मोजां खुन्दुंमोन ओमफ्राय आगरखौ खिंख्रि आगर एरदो फिसा बेनिफ्राय आङो बे दखनाखौ लाबोनानै आं गानफैबाय हाबायाव लाबोना गानफैबाय नालाय ओमफ्राय आरो आङो जोंहानि भागि हौवानि भागिफोरनियाव आं बेखौ खुन्दुंखौ होनानै बायनानै दाहोनानै आं बे जिखौनो गोरों मानसिनोनो दाहोनानै आंनि जिखौ जायनिबा आखाइनि लाबोदों आं बिनोनो हैफिनजुबदों आं खुन्दुं माबाखौ जिखो दाहोनानै बेबायदि जादों आरो